आप इलेक्ट्रीशियन दादा से बात कर रही हैं वो मुझे अपने घर में इस्टेब्लाइज़र लगवाना है तो आपके यहाँ उपलब्ध है कि नहीं कौन सी कौन सी क्वालिटी के हैं कितने कितने तक पड़ेगा वो तो जिसमें से बेस्ट बेस्ट क्वालिटी वाला कौन सा रहेगा बीस वाला और लगाने का चार्ज कितना रहेगा आप ही लगाएँगे आप उसका का चार्ज बता दीजिए तो मुझे बीस वाला लगवाना है तो थोड़ा थोड़ा जी ज्यादा हो रहा है आप थोड़ा प्राइज़ कम कर लेंगे क्या हाँ हाँ ठीक है हाँ और मैं अपना एड्रेस आपको बता देती हूँ ये रेलवे गेट के पास काली मंदिर के पीछे है मकान नंबर सोलह में वही पर लगाना है आप मुझे कॉल कर दीजिएगा तो मैं आपको लेने आ जाऊँगी थोड़ी दूर तक जी जी थैंक यू